प्रणाम बाबा की हाल छै हँ बतबू मिल जायत बाबा साइकिल दू तीन तरहक होइ छै जाहिमे जाहिमे हो गेल एगो हीरोके भेल टिरेनके भेल रेंजर भेल आ आओरो दू तीन गो एटलसके भेल तऽ जेना हीरोके भऽ गेल तीन तीन हजारमे आ जायत टिरेनके पैंतीस सएमे आ जायत आ एटलसवला चारि हजारमे आ जायत आ रेंजरवला पाँच हजारमे आ जायत हँ तऽ ई तऽ हीरोके साइकिल कम रेटमे बढ़िआँ आ जायत किआकि साइकिल चलबो करत बेसी दिन आ आ कमो दाममे आ जायत आरो बढ़िआँ साइकिल होइ छै हँ हीरोके आओर एगो टिरेनोके आबै छै तऽ ओ साइकिल कनि महंगा पड़त लेकिन ओहो साइकिल बहुत बढ़िआँ साइकिल छै चलबो करत एकदम बढ़िआँसँ हँ तऽ ओहि लेल अहाँ टिरेनवला साइकिल लऽ लियौ तऽ ओ साइकिल ओहि साइकिलपर बच्चो अहाँके चढ़ि जायत आओर अहूँ हँ अहूँ अपन चढ़ि लेब कभी कभी आ घासो माल जाल लेल लऽ आयब ओ साइकिल ठीक रहत तऽ ओ साइकिलके दाम अहाँ वही पैंतीस सएसँ अड़तीस सए पड़ि जायत हँ तऽ किछु भऽ जायत कम आ बच्चो आओर लेल अगर अहाँ लैले चाहै छियै तऽ छोटको बच्चा ले अगर लेबै तऽ साइकिल हमरा पास उपस्थित छै कम दामवला बढ़िआँ साइकिल किआकि किआकि इहो ने भऽ सकै छै कि अहाँ अहाँ अभी मानि लियौ नहि चला पयबै बूढ़ सूढ़ बूढ़ भेलियै तऽ बच्चे आओर ने चलायत तऽ बच्चा लेल ज्यादा अच्छा रहत तऽ साइकिल छै हमरा पास ओना कहबै तऽ अपन कम रेटमे भऽ जायत से तऽ मिल जायत तऽ बढ़िआँ साइकिल मिल जायत वही अथी हीरोवला लऽ लियौ हमरा लग हमरा तऽ बुझाइत छै उएह ठीक रहत अहाँ लेल हँ भऽ जायत अहाँ ठीक हइ तऽ भऽ जायत अहाँ मिलू कभी दोकानपर हँ मिलू आरामसँ हँ भऽ जायत आरामसँ किछु कम कऽ देब ओहिमे अहाँ दिक्कत नहि लियौ